دس ہزار ایک لاکھ چھپن ہزار پانچ سو تینتیس پانچ لاکھ پچپن ہزار سات سو چھیاسی آٹھ لاکھ اٹھانو ہزار آٹھ سو اٹھاسی نو لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو ترپن نو لاکھ پچاسی ہزار سات سو اٹھاسی